ہندوستان میں اہم ترین مقامات اور سیاحتی مقامات بہت سارے ہیں جیسے ہندوستان کے سب سے سیاحتی مقامات جو سب سے مشہور ہیں اور سب سے اہم سمجھا جاتا ہے وہ تاج محل ہے اور دلی میں لال قلعہ ہے قطب مینار ہے حیدر آباد کا چار مینار ہے اور اکشر دھام مندر ہے اور رام مندر ہے اور اسی طرح سے ہندوستان کے بہت سارے ساؤتھ ہندوستان میں جو ہے وائٹ مندر ہے اسی طرح سے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو اپنے آپ میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں